हम लोग जब पानी में तैरते हैं तो वो चोट लगने कि सम्भावना हम लोगों को इसलिए कि हम लोग साधारणतः जो है पानी में तैरते हैं और चोट लगती है उस आदमी जैसे पानी के ऊपर ऊँचाई है अगर वहाँ से कूदना है तो जैसे हम लोग हैं तो ऊपर से सीधे एकदम खड़े कूदते हैं पानी के नीचे ऊपर तक जाते हैं उसके बाद साँस अपनी धीमें रखते हैं साँस धीमने के बाद जब जान जे महसूस होता है कि नहीं मेरी साँस ख़त्म होने वाली है तो हम लोग पानी को ऊपर आ जाते हैं और चोट कब लगती है जैसे कोई ऊपर से कूदा जैसे पेट के बल ही कूद गया तो उसके पेट में मतलब तब गहरी चोट आ जाती है और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग मतलब जैसे तैराक जो होते हैं तो उनको जो है पूरा यह आँख और कान नाक सब ढके रहते हैं तो हम लोग तो नार्मल में ही तैरते हैं जैसे तैरना तो ऐसा है अगर इस पार गंगा जी के इस पार से उस पार तक हम लोग चले जाते हैं और यह सर जो है ऊपर हमेशा रहता है अगर पानी में भी डूबते हैं तो इतना देर तक हम लोगों को डुबना नहीं है कि मतलब एक घंटे से दो घंटे डूबे रहो ऐसी कोई बात तो एकदम जैसे एक मिनट से दो मिनट तक पानी के अंदर डूबते हैं फिर नि बाहर निकलते हैं फिर निकलते हैं और उसके बाद फिर तैरना शुरू कर देते हैं जब इच्छा होती है तो डूब जाते हैं